हाबलांनाय लामा आरो सिदलायाव दै दैसान्थि आरो गोबोरखिजों लागायनानै दै सारनानि ओंथिखौनो जों उद्रायनायखौनो बुजियो जों बर' बर'नि बाथौ धोरोमनि हिन्दु सुबुंफोरा बेफोर नेम खान्थिफोरखौ फालिबोनायखौ जों नुखायो गोदो गोदानिफ्राय गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि दिननिफ्रायनो जों बेफोर नेमखान्थिफोरखौ फालिबोदों दासिमबो फालिबोबाय थायो मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनायखाय जों दासिमबो बेखौ मानिनानै सोलियो गोदोनि दिनाव उद्रायनोबा सिदलाफोरखौ न'फोरखौ गोथार खालाम स्रांनानै लायोमोन गोबोरखिजों हाजों लागायना दैजों लागायनानै लिरस्रांनानै लायोमोन ओखाम संग्रा इसिं अखं गासैखौबो बेनि उनावसो फोथारनाय जायोमोन न'फोरखौ गोथार लिरस्रांनानै गोथार खालाम खांनायनि उनाव दै सान्थि आरि सारखांना लानायनि उनाव दाबो बेफोरबायदि नेमफोरखौनो फालिबोबाय थायो गोदोनिखौनो मानिनानै सोलियो दाबो दानि जुगावबो सोरबा जुदि हिन्दु धोरोमा सोरनावबा मोनजायि जायगायाब जादेर लोंदेर खालाम फ्लाङोब्ला एबा गाज्रि खामानि मावनानै जुदि सुवा जायोबा फोथारनो थाखाय नखरनि मानसिफोरा न'खौ लिरस्रांनानै न'खौ गोबोरखिजों दैजों लिरस्रांनानै गोथार खालामग्रोयो दै सान्थिआरि सारनानै बेनि उनावसो अजा एरि लानानै फोथारनाय जायो दाबो बिदिनो गोदोनि बायदिनो सोलिबोगासिनो दङ गोदो जेरै दाबो बिदिनो हिन्दु धोरोम हिन्दु धोरोमा दाबो बेफोर नेमखान्थिफोरखौ बावयाखै गोदोनि बायदिनो सोलिबोदों गोदोनिजों एसे आलदाबाबो दाबो एखे फ्रामानो बांद्राय सोलायद्रायनाय नुवाखै गोदो जेरै खालामोन दाबो बिदिनो न'फोरखौ लिरस्राङो दै सान्थिआरि सारो बेनि उनावसो फोथारना लानाय जायो गोदोनि दिनाव बांसिन मानियोमोन बेफोरखौ नाथाय दा बांद्राय नंलाबाबो एसेबाबो एखेखौ नुनाय जायो गोदोथ' बांसि गोदोथ' बांसिन फालियोमोन बांसिन मानियोमोन नाथाय दानि जुगाव बांद्राय बिदिद्रायबो नंला गोदो जेरै मानियोमोन दा बिदिद्राय नंला